साढ़े कानूनी सिस्टम च कुछ इम्प्रूवमेंट होनी चाहिदी की जे जेह्ड़े सिटीजन न ओह् शैल बची सकन ते कन्नै ते कन्नै जेह्ड़ी शांति ऐ ओह् साढ़ी सोसायटी च बनी रवै गौरमेंट गी इयै किश करना चाहिदा की जेह्ड़े कानूनी सिस्टम न ओह् बेह्तर करने चाहिदे सख्त रूल बनाने चाहिदे ते कानूनी रूल सख्त बनाने चाहिदे जिसी लोग पैह्लें क्राईम करने कोला पैह्लें सोचन करियै की में एह् कम्म करना जां नेईं करना ऐ ते गौरमेंट गी बी शैल चाहिदा कि में सख्त रूल बनां शैल सख्त कानून बनां की जिसी लोग कोई जिसी इन्सान क्राईम करने कोला पैह्लें दस्स बार सोचे कि एह् में केह् कराना ते इम्प्रूवमेंट होनी चाहिदी लीगल सिस्टम च रूल सख्त बनने चाहिदे ते कन्नै एह् जेह्ड़ी क्राईम रेट साढ़ी कंट्री च बधा दी ऐ ते एह् दिन ब दिन बधदी गै जा दी ऐ क्राईम रेट

मर्डर बगैरा अज्जकल बड़े होआ दे किडनैपिंग होआ दी अज्जकल क्रप्शन बी बड़ा चला दा चाईल्ड लेबर बी बड़ी होआ दी ते कन्नै क्राईम अगेंस्ट वूमन जेह्ड़े दहेज प्रथा लेई अपनी नूहें गी मारी ओड़दे ते ओह् करी ओड़दे कोई डोमेस्टिक वायलेंस दे चक्कर च एह्बी सारे क्राईम न ते जुर्म दिनो दिन बधा दा ऐ ते इयै की बड़ा जादा बधा दा साढ़ी कंट्री च क्राईम रेट एह्दे आस्तै असेंगी इयै किश ऐ कि असेंगी किश करना चाहिदा कि पेरेंट्स न जेह्ड़े एह् करना चाहिदा कि अपने बच्चें ई समझाना चाहिदा कि एह् कुछ बनाना चाहिदा कि एह् कुछ नेईं करना इंया बच्चें गी सनाना चाहिदा जी क्राईम दे बारै च एह् क्राईम नेई करना ते एह् नेईंं करना ते कन्नै जेह्ड़ी यारी दोस्ती होंदी एह्दे कोला बी दूर रौह्ना चाहिदा बच्चें गी हून शैल फ्रैंड बनाने चाहिदे क जेह्दे कन्नै क्राईम जेह्ड़ा ओह् दूर गै रवै शैल फ्रैंड बनाने चाहिदे जेह्दे कन्नै ओह् जेह्ड़ा क्राईम ऐ ओह् दूर गै रवै ते कन्नै टीचरें ई बी थोह्ड़ा बच्चें ई समझाना पौंदा पढ़ाना पौंदा शैल की क्राईम दे बारै ई पढ़ाना पौंदा की केह् ऐ क्राईम की केह् नेई ओह्दे कोला अस कियां दूर रौह्चै ते कन्नै कोई ओह् होंदा एजूकेशन बी देनी चाहिदी बच्चें ई एजूकेशन होनी चाहिदी की क्राईम दे बारै च कियां कोई एजूकेटेड पीपूल होंदा ते ओह् समझदा की केह् शैल चीज़ ऐ ते केह् गंदी चीज़ ऐ की केह् असें करनी ते केह् नेईं करनी ते ओह् असेंगी पता पुलिस गी बी शैल स्ट्रिक्ट एक्शन लैना चाहिदा क्राईम दे बारै च ते उंदे लोकें ई दिक्खना चाहिदा की केह् करना चाहिदा केह् नेईं स्ट्रिक्ट पुनीशमेट बी होनी चाहिदी क्रिमीनल बास्तै की क्रिमीनल दस्स बार सोचै क्राईम करने कोला पैह्लें दस्स बार सोचै क्राईम करने कोला पैह्लें दस्स बार सोचै की में एह् करना जां नेईं करना बस इयै कुछ ऐ की एह् कुछ होना चाहिदा बस एह्दे कन्नै क्राईम साढ़ा ओह् थोह्ड़ा घट्ट होई सकदा ते इंंया डील करना होंदा क्राईम कन्नै